जोंनि भारतआव बर'फोरनि जोंनि बागुरुम्बा मोसायो जाराग्ला मोसायो थिं थिंफाख्रि मोसायो सिख्रि सिख्ला मोसायो सिख्रि सिख्ला खुन्दुं लुनाय इन्दि खुन्दुं लुनाय खुन दानाय जि दानाय बायदि रोखोमनि गान्नाय जोमनाय आगर आगर आखाइ बानाय लुयो दायो जोङो गान्नाय जोमनाय बायदिसिना दायो दायो लुयो बेखौनो जोङो गानो जोमो जोंनि जोंनि जोंनि मोसानायफ्रा बिदिनो समायना रमायना जायो आर'नाइ आर'नाइ दायो बे इन्दि लुयो गामसा दायो दख'ना दायो फारौ फारौ मेगन दायो खाम जथा सेरजा सिफुं दामनानै मोसायो द' द' दख'ना गान्नानै आर'नाइ गान्नानै बागुरुम्बा मोसायो सिफुं सुनाय सिफुं सुनाय जथा सुनाय जथा दामनाय जोङो बायदि रोखोमै दामनाय देनाय लानानै जोङो मोसायो